मां बैंकिंग ऐप जेको आहे जीअं यूनियन बैंक जो ईंदो आहे व्योम उन जो बि उपयोग कंदो आहियां ऐं एच डी एफ़ सी में बि अकाउंट आहे त उन एच डी एफ़ सी बैंक जे ऐप जो बि उपयोग कंदो आहियां त जेको डेली पारंपरिक बैंकिंग जे कम थियनि था ऐं ई बैंकिंग में जेके कम थियनि था मुंहिंजे हिसाब सां ई बैंकिंग अची वञे त तमामु सुठो ऐं सहुलो कमु आहे जीअं भई हाणे ॾिसो पासबुक थींदो आहे त पासबुक में एंट्री करणु तव्हां असां हुते वञूं बैंक में पर हिते ई बैंकिंग में असां खोलियूं पासवर्ड विझूं त सॼो पासबुक जी डिटेल असांखे घर वेठे हिन में मिली वेंदी आहे ऐं खपे त पंहिंजे ई इते इन में प्रिंटर में अटैच करे प्रिंट बि कढी सघूं था उन जी स्टेटमेंट जी या छा जी बी जेका बि एंट्री ॾिसिणी हुजे करिणी हुजे सभु करिजे त ई बैंक आहे जेका सा उहे सुठी सहूलियत थी वई थे हाणे भई टाइम जी बचति थिए ऐं सभु कुझु धिक्कनि जी बचति थिए ऐं सहुलो असांखे उते जेॾी महिल चाहियूं बैंक जो टाइम त हूंदो आहे ॾहें खां छह ऐं ई असांखे राति जो केॾी महिल अठे लॻे बि ॾिसणो हुजे त असां राति बि ॾिसी सघूं सुबुह बि ॾिसी सघूं बैंक जे टाइम खां मन उन्हनि सभिनी में ॾाढो फ़ाइदो ऐं टाइम जी बचति थिए थी ई बैंकिंग में त उहो हिसाब सां मुंहिंजे हिसाब सां उन पारंपरिक उन्हनि बैंकुनि जे टाइम जे हिसाब सां ई बैंकिंग मूंखे सही लॻंदो आहे ऐं सुठो लॻंदो आहे ऐं इनसां असां छाहे सॼे भारत में हीउ बैंकिंग क्षेत्र प्रौद्योगीकरण उद्योगनि में हिननि में असांखे ॾाढो प्रभावित थो करे जेको ई बैंकिंग जो कमु आहे मन उन सां छाहे उद्योग बि फ़लीभूत थिए थो उद्योग फलीभूत कीअं जीअं व्यापारी आहिनि केॾी महिल कंहिं खे रक़म का ॾियणी आहे केॾी महिल कंहिं खे का वठिणी आहे त यकदमि ई बैंकिंग में ॾिसी ई बैंकिंग में करे भई गूगल पे मां कयूं पेटीएम मां कयूं जीपे मां कयूं या कंहिं खां वठूं ॾियूं त सभु कम ओॾी महिल ई तुरंत फटाफटि अॻमें छा हूंदो उहो भई ॾहें लॻे सुबुह बैंक खुलंदी ॾहें लॻे वेंदुसि तव्हां खे पोइ पैसा मोकिलींदुसि ऐं हिन विच में का इमर्जेंसी अचे त माण्हूअ जो कम वरी रही वञे वरी कंहिं खां उधारा सुधारा वठे ऐं हींअर हिते असांखे ऑडर ॾियणो आहे केर चवंदो उद्योग वारा बाबा एडवांस मोकुल ओॾी महिल ई ऑनलाइन ते असां हुन खे कयासीं असांजो ऑडर बुक थी वेंदो सुबुह जो त सवेल हू गाॾीअ में चाढ़े बि छॾींदो असांजी बुकिंग थी वई त अहिड़े नमूने तमामु घणा फ़ाइदा था मिलनि ई बैंकिंग सां उद्योग क्षेत्र में उद्योग फ़लीभूत थिए थो सुठी तरह भारत में इन जो ॾाढो असर पियो आहे ई बैंकिंग जो जंहिं सां भई सभु जन जो धंधा पाणीअ जोर शोर सां हली रहियां आहिनि ऐं इहो सही बि आहे टाइम जी बचति थिए जल्दी जल्दी माण्हुनि खे पारदर्शिता वधीक रहे थी भई हिन ॾिना हिन वरिता हिन कया मुंहिंजे हिसाब सां इहो भारत खे उन्नति जे लाइ अञा बि अॻियां वधण लाइ सुठो हिकिड़ो विकल्प आहे